मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां राजस्थान सूबे जे अजमेर शहर में रहंदो आहियां इअं ॾाढो सुठो शहर आहे अजमेर में ॾाढी सारी घुमण जी शयूं बि आहिनि ऐं स्मारक समुंद्र तट बि आहे अजमेर में हिकु चौपाटी आहे माण्हू हुन ते घुमण वेंदा आहिनि चौपाटी जे ॿाहिरि खाधे पीते जी ॾाढी सारी शयूं आहिनि माण्हू सुबुह जो ऐं शाम जो उहे उते वॉक करण वेंदा आहिनि अजमेर जे पासे में ई पुष्कर आहे पुष्कर में ब्रह्मा जी जो मंदरु आहे ऐं ॾाढो सारा गार्ड बि आहिनि झूलेलाल घाट प्रसिद्ध आहे ॾाढा सारा माण्हू उते डुबकी मारण वेंदा आहिनि हर साल जे ग्या यारहें महीने में पुष्कर जो मेलो लॻंदो आहे जिन में ॾाढा सारा झूला ऐं खाइण पीअण जी शयूं कपिड़ा बि रहंदा आहिनि अलाए छा छा रहंदो आहे पुष्कर में तव्हांखे अंग्रेज बि मिलंदा अजमेर में शिवजी जो प्रसिद्ध मंदर बि आहे जगनेश्वर उते माण्हू शिवरात्री ऐं सावण जे महीने में वेंदा आहिनि अजमेर में हिकु गणेश जी जो ऐं बजरंग बली जो बि प्रसिद्ध मंदरु आहे अजमेर में मां हिकु माता पार्वती जो बि प्रसिद्ध मंदरु आहे हुन मंदर में नवरात्रीअ ते ॾाढी धूम मचंदी आहे अजमेर में ॾाढा सारा घुमण जी ऐं अन्य जॻह बि आहिनि अजमेर में हिकु प्रसिद्ध दरगाह बि आहे दरगाह में बि ईद जे टाइम ते ॾाढा सारा माण्हू अचंदा आहिनि अजमेर जो ॾाढो प्रसिद्ध झूलेलाल जो चेटीचंड बि मल्हाईंदो वेंदो आहे चेटीचंड ते ॾाढी धूम मचंदी आहे झाकियूं तरी निकिरनि ऐं सारा सिंधी माण्हू उन्हनि खे जॉइन था करनि सारा सिंधी भावरनि मिली करे ॾाढा धूम धाम सां झूलेलाल जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि